ہندوستان ایک متنوع ملک ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے آئین کے مطابک ہندوستان کی سرکاری زبانیں ہندی اور انگریزی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی زبانیں ہیں جو مختلف ریاستوں میں سرکاری حیثیت رکھتی ہے اور عام طور پر بولی جاتی ہے جیسے ہندوستان کی سرکاری زبانیں ہندی ہندی ہندوستان کی سب سے بڑی سرکاری زبان ہے اور زیادہ تر شمالی اور مرکزی بھارت میں بولی جاتی ہے انگریزی انگریزی بھی ایک سرکاری زبان ہے اور عام طور پر سرکاری دستاویز عدلیہ اور تعلیمی نظام میں استعمال ہوتی ہے ہر ریاست میں اس کی اپنی سرکاری زبان ہو سکتی ہے جیسے تمل ناڈو میں تمل کرناٹک میں کنڑ آندھرا پردیش میں تیلگو مہاراشٹر میں مراٹھی گجرات میں گجراتی بنگال میں بنگالی پنجاب میں پنجابی کیرلہ میں ملیالم اڑیسہ میں اوڑیا آسام میں آسامی ہندوستان میں کئی دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہے جیسے اردو اردو خاص طور پر جموں و کشمیر تلنگانہ اتّر پردیش بہار اور مغربی بنگال میں سندھی سندھ کے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بولتی ہے خاص طور پر گجرات اور ممبئی میں کشمیری جموں و کشمیر میں سنسکرت کلاسیکی زبان ہے اور اب بھی کچھ علاقوں میں استعمال ہوتی ہے ہندوستان کا لسانی تنوع بہت متنوع اور رنگا رنگ ہے یہاں چند نکات دیئے گئے ہیں چو ہندوستان کے لسانی تنوع کے بارے میں میرے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں ہندوستان کی زبانیں اس کی ثقافتی دولت اور ورثے کا آئینہ دار ہے ہر زبان اپنی منفرد تاریخ ادب اور روایت رکھتی ہے لسانی تنوع کے باوجود ہندوستان عوامی میں یکجہتی اور بھائی چارے کا جذبہ پایا جاتا ہے مختلف زبانیں بولنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی رکھتے ہیں ہندوستان میں مختلف زبانیں کی مہارت رکھنے والے افراد کو تعلیمی اور معاشی مواقع ملتے ہیں مختلف زبانیں سیکھنے سے لوگوں کے لیے مختلف علاقوں میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے لسانی تنوع کے کچھ چیلنج بھی ہیں جیسی مختلف زبانوں کی تعلیم اور تدریس سرکاری کام کاج میں زبان کی رکاوٹیں اور مختلف زبان بولنے والے لوگوں کے درمیان رابطے کے مسائل ہندوستان کے مختلف زبانیں ادب اور ثقافت میں اہم کردار ادا کرتی ہے مختلف زبانوں میں لکھی گئی کہانیاں شاعری اور گیت ہندوستان کے ثقافتی رنگینی کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں ہندوستان کا لسانی تنوع ایک شاندار خصوصیت ہے جو اس ملک کو منفرد بناتی ہے یہ تنوع نہ صرف زبانوں اور ثقافتوں کی عکاسی کرتا ہے بلکہ لوگوں